तई खपंदी आहे भाई तरण लाइ हुनमें भई पकोड़ा तरण या बि का शइ छिकिलो तरण लाइ तई खपंदी आहे तंहिंखां सवाइ सिपरी खपंदी आहे भाॼी चाढ़ण लाइ भाॼी चाढ़ण लाइ सिपरीअ में सभु करे चाढ़िंदा आहियूं तंहिंखां सवाइ केवी खपे भाॼी घुमाइण लाइ त थाल खपे अटो गोइण लाइ भाई फुल्का पचाइण जो अटो गैस खपे उन ते तओ रखूं तओ खपे पोइ धीरे धीरे फुल्का पचाए दाॿले में रखणा त हूअ दाॿलो खपे दाॿले में फुल्का विझण तंहिंखां सवाइ थालियूं कटोरा चमची इहे सभु शयूं खपनि त थालीअ में भाई फुल्का रखण लाइ कटोरनि में भाॼी पाइण लाइ तंहिंखां सवाइ पाणीअ जो गिलास खपे चमची खपे जंहिंमें गिलास में पाणी पीअण लाइ खपे चमचीअ सां चांवर खाइणा पोइ इन करे सभु कटलरीअ जो उपयोगु ज थींदो आहे रोटी खाइण लाइ